हाँ पेंट करने के लिए मैं रंग के मध्यम रंगों का उपयोग करता हूँ जो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हों और ज़्यादा हल्का भी नहीं हों क्योंकि यह अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा होता है कुछ रंग गाढ़े भी अच्छे लगते हैं कुछ हल्के भी अच्छे लगते हैं पर लेकिन जब हम घर में रंग करवाते हैं तो कुछ गाढ़े और कुछ उजाले वाले लंग रंग का उपयोग कराते हैं कि जिससे लाइट न होने पर भी उजाला हों और चमक हों और दिखने में भी अच्छा लगे और आखों में चुभे न इस प्रकार के रंग करवाने से हमें अच्छा लगता हैं जैसे कि सफेद रंग जो कि एकदम अच्छा लगता हैं नीला रंग वह भी अच्छा लगता है लेकिन कुछ रंग जो कि भड़कीले दिखते हैं और जिससे सर दुखता है ऐसा वह लाल रंग होता हैं और काला रंग जो कि एकदम अंधेरे का अंधेरा दिखता है जिससे इसलिए मैं थोड़े उजाले वाले रंगों का उपयोग करता हूँ